हा जय झूलेलाल मैम तव्हांजी इंक्वायरी आई हुई तव्हांखे काॾे वञिणो हुओ हा मैम मां ॿुधाए छॾंदो आहियां ॿ ॿुधाए छॾंदो आहियां हेॾे लाल क़िले जे पासे काफ़ी सारी जॻहियूं आहिनि जीअं गौरी शंकर मंदर थी वियो शीशगंज गुरुद्वारो थी वियो चांदनी चौक जी मार्केट वेई तव्हां शॉपिंग बि करे सघंदा आहियो ऐं लाल क़िले में त लाइक वञिणो असां सभिनी जे बसि जी नाहे लाइक होॾे रिस्ट्रिक्शन हूंदा आहिनि तव्हां ॿाहिरों घुमी सघंदा आयो लाल क़िला बट होड़े तव्हां फ़ोटो वोटो बि त क्लीक कराए सघंदा आहियो मैम हिन में कुल ख़र्चो तव्हांजो अची वेंदो ॿ ॿ सां टे हज़ार अचण वञण ऐं सभिनी जॻह घुमाइण सॼो ख़र्चो सॼो फलजी मिली वेंदी मैम मैम ॾाढी सुठी सुठी जॻह आहिनि ॾाढा आउटलेट्स आहिनि होॾे तव्हां मैक्डी में अगरि तव्हांजा ॿार अगरि बर्गर वग़ैरह खाइणा आहिनि तव्हां मैक्डी में खाई सघंदा आहियो होड़े कचोड़ी ॾाढी फैम्स आहिनि कचोड़ी चाट हुतां जी तव्हां छेना राम जा छोला भठूरा बि खाए सघंदा आहियो त उहो सिंधी माण्हू आहे ॾाढो फ़ेम्स आहे होॾे छेना राम ऐं ॾाढा ॾाढा सुठा सुठा स्वीट्स बि आहिनि ॾाढा तमामु होॾे दौलत जी चाट खाए सघंदा आयो ऐं ढोकलो खाए सघंदा आहियो हा हा ऐं तव्हां शीशगंज गुरुद्वारे में अगरि तव्हांखे हूअं बि खाइणो हुजे त अंदरि बि खाए सघंदा आहियो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे होॾे मैम हिन में घटि में कलाकु पूरो ॾींहुं वेंदो तव्हांजो तव्हां सुबुहु सुबुहु हलंदो तव्हां तॾहिं पूरो चांदनी चौक ऐं लाल क़िला वग़ैरह सभु कवर करे पाईंदो तव्हां मूंखे कल्ह सुभाणे मिली वञो ॾह बजे या यारहें बजे त असां हलूं था तव्हां मूंखे एडवांस पेमेंट करे छॾो मुंहिंजे सेम नंबर ते गूगल पे या कुझु बि करे छॾो मैम त मैम हिन में पंज सौ या हज़ार करे छॾिजो तव्हां ओ के मैम ओ के महिरबानी